हा बैल तो वॼाई अचु अचु अंदरु अचु बस किथे आहीं तू अॼुकल्ह हा नज़रु ई नथी अचे ममीअ जे घरु रहो त घटि में घटि फ़ोन त करे न माण्हू असां रोज़ु मिलण वारा माण्हू पंज ॾींहं न मिलंदो मां त अधु थी वयुमि न त पोइ मिलणु खपे न तोखे हल अचु अचु वेहि वेहि वेहि वेहि सुठो थियो तूं अची वईंअ मां छा पियो चंवा हिते विद्या मंदर में हिकिड़ो झूलेलाल जो नाटकु लॻो आहे सिंधियुनि जो चवनि था ॾाढो सुठो आहे नाटक हलंदासीं त उते जो शो थी ॾिस हिकिड़ो टी खऊं छह छहें खऊं नव नवें खऊं ॿारहं टे शो आहिनि न टिकिट मूंखे छहें खऊं नव बि मिले थी टी खऊं छहें बि मिले थी पर तुंहिंजे माउ पीउ खां पुछी वठ न छाहे त तुंहिंजा माउ पीउ आज्ञा ॾियनि न हूअं छहें खां न मथां वरी ऊंधहि थी वेंदी आहे टी खऊं छा सोझिरो हूंदो आहे त टीं खऊं हां हा छा त इहो नाटक रोज़ रोज़ न लॻंदो आहे असांजो इष्ट देव आहे झूलेलाल भॻवानु हा ख़बरु अथई हिननि जो जनम थियो नदीअ जे किनारे ऐं जंहिं महिल मुसलमान जो जुलुमु वधी वियो असांजे मथऊं ओॾी महिल हिननि जो जनम थियो झूलेलाल जो चवनि था ॾाढी ॾाढो सुठो नाटकु आहे त तूं ममी डैडी तोखे टी खऊं छह छा परमीशन ॾींदा ॾींदा न टी खऊं छह हा टी खऊं छह ॾींदा त पोइ असां पहिरें ॾींहुं अॼु अॼु ॿुधरु आहे सम्झु ॿुधरु त विसपति जुमें ॾींहुं कढायूं जुमें या छंछरु जी थो कढायां छंछर जी पर हॉफ हॉलीडे रहंदी आहे न छंछरु ॾींहुं टी खऊं छह कढायां थो पोइ त तू वरी अची वञिजांइ हिते जीअं अॼु आईंअ न अॼु जीअं आईंअ तीअं अची वञिजांइ वरी ईअं न वरी मां वेठो फ़ोनु कयां वेठो तूं पहुची वेंदीअ टी खां छह पको ठहंदई टिकिट बि ॿ ॿ सौ रुपया इएं न आहे पंजाहु रुपये वारी टिकिट आहे हा त ॿ सौ रुपिया वारियूं ॿ टिकेटूं कढायां थो जेकरु मुंहिंजी ममीअ हा कई त उन्हीअ जो बि कढाए छॾींदुमि डैडीअ जी बि कढाए छॾींदुमि जे हा कयऊं त तोखे काइ तकलीफ़ न आहे न न न वैरी गुड वैरी गुड वैरी गुड जेकरु तकलीफ़ हम्म त मां छंछर जी पक टिकिटियूं कढाए टिकिट मुंहिंजे हथ में ईंदी मां तोखे फ़ोनु कंदोमांइ हाणे त मां तोखे हरु भरु हिते तूं वेठी आईं तोखे ॿुधायां थो पर टिकिट मुंहिंजे हथ में न आहे न पर मां छंछरु डींहुं तोखे फ़ोनु कंदुमि जॾहिं पको थी वियो सुभाणे ई फ़ोनु कंदोमांइ न टिकिट त अॼु बि अची वेंदी मां तोखे फ़ोनु कंदोमांइ छंछर जूं टीं खऊं छहें बजे जूं टिकेटियूं अची वयूं आहिनि हा पोइ तू हली अचिजांइ घर अधु अधु कलाकु पहिरी अची वञिजांइ हा हा रोटी पाणी खाई निकरंदा रोटी हिते ई खाइजांइ बराबरि न तोखे खीरिणी ऐं पूड़ी वणंदी आहे न मां ममीअ खे चवंदुमि खीरिणी पूड़ी ठाहे तुंहिंजे लाइ ठीक आहे न को वांदो न आहे हलु ॿियो ॿुधाए इहो हाणे हाणे हाणे आहीं न कलाकु ॿ कलाकु वेहंदीअ न हिते हाणे छाकाणि मां ॿियो बि कुझु कमु आहे तोसां ॻाल्हाइणो आहे पर मूंखे थोरी बुख लॻी आहे सम्झींअ ओके ओके ओके जय भॻवान जो नालो वठु जय झूलेलाल बेड़ा पार